हँ पचास हजार पचासी हजार पचास पचासी पचपन

सत्तरि पचहत्तरि पचहत्तरि सब रेटके छै सब रेटके छै जे लेब से लिअ कुर्सी छै पलङ्ग छै टेबुल छै पीढ़ीआ छै चेन कुर्सी छै पलङ्ग कुर्सी छै

सब काम बढ़िआँ छै सागबानेके लै लिअ हम टेबुलो लए लिअ ओहो ठीक छै टेबुल छै कुर्सी छै पीढ़ीआ छै अलना छै तख़्ता छै छै तब की सब लेबय पलङ्ग लेबै कुर्सी लेबै बेंच छै केवारी छै खिड़की छै की सब लेबै ओ हँ तब बोलो ने देखैओमे बढ़िआँ छै देखनगरो छै बढ़िआँ टिकाउ छै मजबूतो छै सब चीजमे छै

जे लेबै से भेटत सब चीज ठीक छै कोन लकड़ी लेबै बढ़िआँ लेबै की बढ़िआँ लेबै की पचासी हजार वला पलङ्ग की पचहत्तरि नै तऽ नब्बे हजार बला लिअ